मिगी रसोई दा कम्म बड़ा पसंद ऐ ते मीं मीं इ'यां बड़ा पसंद ऐ रसोई दा कम्म जेह्के मर्जी जेह्ड़ियां मर्जी रूट्टियां बनाना आक्खै मिगी रूट्टियां बनाना बड़ियां पसंद क्योंकि मिगी बड़ा इयां मजा आंदा रूट्टी बनाने दा ढोडे बनाना आक्खै कोई फुल्के बनाना फुल्के बनाना बोल्लै कोई मिगी बड़ा पसंद ते रूट्टियां बनाना मिगी बड़ा पसंद मिगी इयां रसोई दा कम्म मिगी बड़ा पसंद आंदा चौल बनाना जनेही मर्जी दाल सब्जी सब्जी कढ़ी पनीर जो मर्जी आक्खो तुस्स मिगी रसोई दा कम्म बड़ा आंदा बड़ा आंदा बड़ा पसंद ऐ मिगी बनाना ते आलुएं दी कढ़ी जो कोई आक्खै जनेही मर्जी कढ़ी देहीं पकौड़ा कढ़ी जो आक्खे मिगी औंदा बनाना सब्जी बनाना फुल्के बनाना मी मिगी आखदे परौंठियां बनाना पूड़ियां बनाना मिगी आंदा मिगी इयां रसोई दा कम्म ना मिगी बड़ा बड़ा पसंद ऐ बड़ा आंदा गोभियै दी सब्जी जो बी कोई किश आक्खै मिगी बड़ा बड़ा पसंद रसोई दा कम्म मिगी बड़ा मीं इयां खुश होइयै करनी मीं खुशी हुंदी बड़ी बड़ा पसंद ऐ मिगी इयां रसोई दा कम्म ना मिगी बड़ा पसंद ऐ में मिगी बड़ा पसंद ऐ रसोई दा कम्म मीं सोचनी आं कि में ढोडे बनां फुल्के बनां जो कम्म करना होऐ ते मिगी बड़ा पसंद ऐ